जोङो बिमा माहारिया हाबा जायोबा संसार जायोबा संसारखौ समाय होनो थाखाय बे मुलुगखौ समाय होनो थाखाय जोङो फिसा खांनांगौ जायो जोङो फिसा खाङोबा सासे फिसाखौ जोनोम होनोबा जोङो नयदिन नय मास नय दिन जोङो जोंनि गोरबोयाव लानानै सासे फिसाखौ जोनोम होनो हायो बे जोनोम जानायनि उनाव जोङो सप्तासे बेनि नारिया सिरिसानदि सप्तासे जों आलो आलो जोथोनै दोन्नांगौ जायो गोरलैखौ गोरलै गथ'खौ बिनि उनाव जेला नारिया सिरियो अब्ला औ ओन्दैखौ एसे साब सिखोन बायदिसिना खालामनो थाखाय जोङो हायो बेनि उनाव जोङो खायसेबा जोनोम जोनोमजों लोगोसेनो बिजि गंनै थुनानै हरो खायसेबा देरमासजों थुयो जायखि जाया आरो बिनि उनाव थाखो थाखो बायदि बायदि बिजि जोंना आसाफ्रानो खोन्था हरखायो जों बिखौ थुना लानो हायोबा मोजां मानोना गोरलैनि एबा बे गथ'नि एबा बे सासे मानसिनि देहाखौ दानो थाखाय जोङो गोग्गो खालामनांगौ हिसाबै बेमार आजार गैयै खालामनांगौ हिसाबै बै बिजिखौ जों थुनानै लानांगौ जायो बेनिफ्रय जेला गथ'आ आथ मास जाबाय अब्ला गथ'नि आथ मासनि गेजेरावनो जों बे गथ'नो खायसेबा ओंखाम दौयो खायसेबा इदिनो जायखिजाया नेम फालियो बेनि उनाव बोसोरसे जाब्ला बिनि जोनोम से बोसोर जानायनि जोनोम सान हिसाबै बे गथ'नि जोनोम सान फालिनाय जायो बिनि उनाव खायसेबा बोसोर बोसोर जोनोम सान फालियो खायसेबा बिदिनो बोसोरबाजों एबा बोसोरथामजों बिदिनो जोनोम सान फालिनाय जायो बे गथ'नि मोजां गाज्रिनि थाखाय बिमा माहारिया गावनि फिसाखौ माबादि जोथोन लानांगौ बिखौ जोनोमनि उननिफ्रायनो सासे बिमाया दायथ' लानांगौ जायो बे गोरलैनि मोजांनि थाखाय